हाँ बिजली के साथ काम करने के मुख्य खतरे हैं बिजली का झटका और जीवित भागों से संपर्क से जलना दोशपूर्ण विद्युत उपकरण या स्थापना से उत्पन्न आग जब बिजली एक स सर सर्किट से दूसरे सर्किट में जाती है तो संपर्क में आने पर चोट लगती है धातु से बने पैप जैसे नल फ़व्वारा वॉस बेसिन आदि के संपर्क से दूर रहना चाहिए इसी तरह के जब आप घर के बाहर हैं तो आपको इनसे दूर रहना चाहिए चूँकि वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं अतः बिजली चमकते समय वृक्ष के नीचे ना खड़े रहें ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय नहीं लें क्यूोंकि बिजली के झटके अत्यधिक खतरनाक और जान को भी जोखिम पहुंचा सकते हैं